जीअं त पहिरें जे खाधे में असां सादा मसाला विझंदा हुआसीं पर हाणे जे टाइम में कुझु मसाला अहिड़ा आया आहिनि जेके रोटीअ में विझण खां पोइ ॾाढो स्वादु थो अचे शेजवान चटनी पेरी पेरी सोया सॉस मायोनीज़ जे इहे शयूं असां पंहिंजे खाधे में इस्तेमालु था कयूं त हुन सां असां जे खाधे में ॾाढो स्वादु थो अचे जेके अॼुकल्ह जे ॿारनि खे ॾाढो वणे थो